यरो मेरे घर इक में निक्का जेहा फंक्शन रखाए दा हा ओह्दे आस्तै मिगी कोई पं'जी लोकें आस्तै रुट्टी चाहिदी ही फंक्शन ते कल ऐ मेरे घर अवा में पुच्छना हा कि थुआढ़े इत्थें कोई थुआढ़ी हट्टी कोई इ'यां आफर चला दे कि इ'यां बी आफर होई गेआ में पढ़े दा अ'ऊं पढ़ा दी फोन उप्पर में दिक्खा दी ही कि थुआढ़ी फो थुआढ़ी ह्ट्टी आफर चला दे एह् बीह् प्रसैंट आफ

मेरे घर कल ऐ ऐ ते में पुच्छना तुसें गी कि पं'जी लोकें आस्तै थुआढ़ी पं'जी प्लेटां पूड़ी चने ते पं'जी प्लेटां गै समोसे पं'जी पं'जी प्लेटां मिगी चाहिदी रसमलाई ते समोसे दियां टिक्की चने अगर अगर तुस मिगी कोम्पलीमेंटरी इ'यां कोई रसगुल्ले जां किश गुलाबजामुन इ'यां देई उड़ो आफर च ते ओह् करी सकनें अवा होर बड़ी जगह् पुच्छेआ होर बी बड़े दकानें फोन करियै दित्ता अगर मिगी तुस ठीक लाऊ उड़दे मतलब पं'जी प्लेटां मिगी थुआढ़े कशा शैल पेई जंदियां ते मिगी अपने इ'यां पैसे मिगी ठीक पौन ते अ'ऊं अ'ऊं थुआढ़े कशा लेई जन्नी आं फ्ही अगर तुस मिगी ठीक ठीक लाऊ उड़ो ते मिगी दूर दूर की जां में हे नी ते मिगी तुस इक कम्म करो मिगी तुस ठीक ठीक लाउ उड़ो जियां जियां पं'जी प्लेटां ओह् में लैनियां चने मतलब पूड़ी छोल्लें दियां इक प्लेट अगर स्हत्तर दी ऐ ते तुस मिगी सट्ठ सट्ठ दी लाऊ उड़ो ते में थुआढ़े कशा गै लेई जन्नी आं हर चीज़ा दा थोह्ड़े थोह्ड़े घट्ट लाई लाओ ते मिगी बी फायदा होई जाह्ग ते तुसें गी फायदा होई जाह्ग अवा मिगी कल दपैह्री धोड़ी चाहिदे न ते मिगी अगर तुसें गी ठीक ऐ ते मिगी कल दपैह्री धोड़ी पजाऊ उड़ेओ मिगी शाम्मी फोन करियै सनाऊ उड़ेओ कि किन्ना किन्ना बिल बनदा ते उस स्हाबा कन्नै में तुसें गी कल पैसे देई उड़गी ते तुस मिगी करू उड़ेओ ठीक ऐ कल धोड़ी बनी जाङन हां दस मैंट्ट धोड़ी मिगी फोन करियै बापस सनाओ कि होई सकदा नेईं होई सकदा होई ते जाह्ग पं'जी प्लेटां गै न इन्नियां थुआढ़े इत्थै रोज़ बनदियां न ते मिगी तुस शामी धोड़ी सनाउ उड़ेओ किन्ना किन्ना बिल बनग ते कल पक्का मिगी फ्ही थुआढ़े कशा नेईं होग ते बाकी किसै होर जगह् पुच्छङ हैनी ते फ्ही तुस करू उड़ो ठीक ऐ मेरे मेरे पासेआ तुस करू उड़ो मिगी किन्ना बिल बनग मिगी लगदा कोई पंज छे ज्हार धोड़ी बनी जाना ऐ हैनी हां ते तुस करू उड़ो ठीक ऐ पं'जी प्लेटां करू उड़ो पूड़ी चने पं'जी प्लेटां करू उड़ो समोसे दियां पंजाह् रपेंऽ दी इक प्लेट नी समोसे दी हां ते ओह् करू उड़ो कन्नै बीह् प्लेटां तुस करू उड़ो गुलाब जामुन जिन्ना बिल होग ते मिगी शाम्मी सनाओ ठीक ऐ ठीक ऐ